जी तव्हां केरु हरिओम कल्ह कंहिंमहिल आया हुयुव अच्छा अच्छा जी जी यादि आहियो

अच्छा अच्छा जी जी न पैकिंग वैकिंग जी जी जी हा हा हा अच्छा अच्छा जी जी हूअं

हा माफ़ु कजो हूअं त कॾी हेड़ी प्रॉब्लम थींदी कोन्हे पर शायदि नौकरनि खां पुछां थी मां हिकु दफ़ो छा प्रॉब्लम थी वई हुई त जी जी जी हू हा केतिरा केतिरा साटा वरिता हुआ तव्हां केतिरा केतिरा पीस वरिता हुउव अच्छा अच्छा मना अधु अधु अधु हिसे जा ख़राबु निकिता ईअं न वि हूअं त पहिरीं माफ़ु कजो तव्हां पहिरीं त अहिड़ो कॾहिं थींदो कोन्हे पर हींअर शायदि कुझु थी वियो हूंदो मां ॻाल्हाए थी वठां हिकु दफ़ो असांजे कारीगरनि सां की छा ॾुखियाई थी वई हुई हा जी जी जी अच्छा अच्छा न न माफ़ु कजो अहिड़ो कॾहिं थियो कोन्हे अॼु पहिरियों दफ़ो ईअं आई आहे शिकायत असां वटि त अॻियां ध्यानु रखंदासीं हाणे त हिन जे बदिरां मां तव्हां खे छा मोकिलियां छा वठणु पसंदि कंदा तव्हां हा अहिड़ो हीअं थी वियो त पोइ हाणे भले तव्हां इन जे बदिरां कुझु वठणु चाहियो त ॿुधायो हा हा सभु हूअं त फ्रेश ई हूंदो आहे हाणे हींअर सभु ताज़ो ई आहे पर हींअर छा ॾुखियाई थी वई ख़बर कोन्हे त ॿियूं बि सभु आईटम केक रस ऐं रूल पेस्ट्रियूं हा जीरे वारा बिस्कूट बि अवेलेबल आहिनि हिकिड़ा मखण में ठहियल हूंदा आहिनि हिकिड़ा तेल में जीअं हूंदा आहिनि ऑईल वारा बटर वारा ईअं मखण में बि हूंदा आहिनि उहे हींअर ताज़ा रोज़ु ठहंदा आहिनि रोज़ शाम जो ठहंदा आहिनि ताज़ा ई ठहंदा आहिनि हम्म जी जी

जी तव्हां भले ॿुधायो त मां उन हिसाब सां पैकिंग करणु शुरू छॾियां न जी जी जी न न न हाणे शिकायत जो न न माफ़ु कजो हाणे शिकायत जो मौक़ो कोन ॾींदासीं तव्हां खे जी जी जी जी

न न मां तव्हां जा बिस्कीट जीरे वारा बिस्कूट पैक कराए थी छॾियां भले पोइ तव्हां बाक़ी जेको तव्हां खे दुकान ते अची अची करे तव्हां भले जेको खपे ॾिसी वठी वञो जी जी जी भले भले हरिओम ओके